हॅलो एश्वर्या नायक ओके आं आमी न्हू तुज्या चलयेची सिम्रनाची टिचर उलयतां क्लास टिचर उलयतां ह्या फावटी युनीट टॅस्ट जाल्ली आसा एग्झाम जाल्ली आसा तुमकां खबर आसा न्ही ताच्या प्रोग्रेसा खातीर आमी उलोवपाक सोदता तुज्या चलयेन कितें कितें केला पळय तें तशें न्ही तें सगळ्या सब्जेक्टांत बरें आसा फक्त कितें जाणा तें सगल्या सब्जेक्टांत बरें आसा फक्त तेका मॅत्साक मातशें तेचें कमी कमी मार्क्स पडिल्लें आसा तुमी रिपोर्ट पळयल्लें आसा न्हू तांचो हय सो मॅत्साक तेका कमी पडलां तशेंच तें न्ही अशें क्लासींतन बी अशें एक्टीवली आन्सर करीना हय हय तशें ना मार्क्स तशें बरें आसा फक्त मॅत्सान तेका कमी पडिल्लें आसा तुमी तेका टुशनाक बी धाडटात कांय घरांत शिकयतात

ना तशें म्हणीना हांव बट घरा अशें तें शिकपाक बी कशें आसा म्हणजे तुमी जर घेवन बसले जाल्यार कांय शिकता कांय शिकपाक सोदना आंहा डिस्ट्रेकशनस खूब जाता तेका आनी स्पोट्सांचे तें घरा बी अशें उलोवपाक बी बरें आसा सगल्यां कडेन बऱ्या तरेन उलयता काय अशें कशें सायडीक बी रावोन लायक ताका उलोवपाक अशें आवडना घरांत बी ओकेे ना स्कुलांत ओग्गी ओग्गी बसता कोणा कडेन उलयना तशेंच तर तें ले

हा तशेंच करता तें एकटेंच अशें बसता हय आनी तुमी तेचे त्या बिहेवियराक खातीर कितें करपाक सोदतात शिकता तशें ना न्ही पूण ते तशें दुसऱ्यां कडेन उलोवपाक बी सोदिना सो आमी कितें चिंतला जाणा अश्या भुरग्यां खातीर आमी एक एका दिसाचो कॅम्प कसो दवरतलीं स्कुलांत ते स्कुलांत तें पार्टिसीपेट बी करूंक शकता न्ही म्हणल्यार सगळीं भुरगीं आसतलीं सगळीं भुरगीं आसतली आनी तें सगळ्या भुरग्यांच्या मदी तेका कशें दुसऱ्यां कडेन उलोवप कितें उलोवप जातलें तुमकां तशें कांय प्रॉब्लम ना न्ही ना एक्स्ट्रा बी तशें काय ना एकाच दिसा खातीर स्कुलाचो जो टायमींग आसा न्ही त्याच टायमिंगाचेर आमी करतलीं ओके आं ओके तेच खातीर तुमकां फोन केल्लो येस वेलकम थेंक्यू